जि'यां सर्दियां निं आंदियां हून ते स्वैटर सिक्खे असी कियां साढ़ी मां नै साढ़े पिच्छे पेई रौह्ना एह् सिध्दी पुट्ठी सलाई सिक्खो एह् करो असी आक्खना नेईं सिक्खनी ते जबरदस्ती साढ़ी मां नै मतलब एह् सखाया फिर डिजैन पाने सखाए कियां डिजैन पाने स्वैटरां दे कियां नेईं दो दो मारनियां बी तामिं ते केई बारी मारां वी खादी दियां नमुन्ने पाने बिच्च स्वैटर च कियां नमुन्ने पाने कियां नेईं ते मां नै आखनां दो इ'यां करो दो इ'यां करो ते खुंदक वी आनी लेकिन नेईं उस खुंदक गी असी उसले खुंदक ते समझी लेकिन अज साह्नू ओह् गल्लां जाद औंदियां न मां दियां कि अज्ज उन्न सखाई दियां न ते आह्ले तोड़ी साह्नू ओही जाचां नै ते असी इ'यां सिक्खने हून इ'यां बुन'ने आं ते जिसले बुन बुन'न बैठने आं ते मां चेत्तै आई जंदी कि मां नै साह्नू सखाया ही ते स्वैटर जेह्ड़ा मर्जी डिजैन केह् नांऽ कराई लो करी ओड़ने आं बुनी वी ओड़ने आं ते जैदातर केह् नांऽ सिद्द पुट्ठ ही आंदा ऐ ते जां दो सिद्धे दो ते इक ओह् सिंपल जेह्ड़ा कोई डिजैन होए ओह् पाई लैन्ने असी बस एह् केह् नांऽ सिक्खे दा ऐ सिक्खना बड़ा अच्छ अजकल्ल दे बच्चे वी सिखदे न सखाना चाहिदा मावां गी कि मतलब स्वैटर बुनो जो घर दे बुने दा मजा ओह् बजार दे बुने दा मजा हैनी ऐ ओह्दे च निं इन्नी ठंड ढकोंदी जिन्नी के घर दे स्वैटर बिच्च ठंड छुप्पदी ऐ घर दे स्वैटर बिच्च बड़ी केह् नांऽ अच्छी होंदी सफाई वी आंदी हत्थ दी ते